हैलो आं जी एह् डंगरें ई इंजेक्शन लगदे न जेह्के म्हीनै म्हीनै ओह् कदूं लग्गने न आं लोआनै ते हैन न डंगर हैन न दंऊ त्रैऽ कुत्ते निं हैन पर कुक्कड़ ते भिड्डां हैन कुत्ते बी होई सकदे ते आं ऐं अच्छा खरी खरी ते ठीक बाऽ तुस घर निं औगे साढ़े ते तुसें औना चाहिदा घर साढ़े खबरै पुज्जनै निं थुआढ़े कश भी त्रैऽ चार गवांऽ न दौं मैंही न ते भिड्डां बी हैन दौं त्रैऽ ते कुक्कड़ बी हैन चार पंज ते इक्क कुत्ता बी ऐ इक्क बिल्ली बी ऐही आं खरी खरी ते अच्छा घर बी औना चाहिदा ते अग्गें खबरै अग्गें पुज्जनी जां नेईं